हमरा इलाकामे मुख्य रूपसँ जे छै से सभसँ बेसी जे छै से ओ लोकप्रिय खेल यए फुटबॉल यए हालाँकि आब तऽ फुटबॉलसँ बेसी जे छै से नव पीढ़ी क्रिकेटकेँ तरफ आकर्षित यए तऽ मुख्य रूपसँ फुटबॉल क्रिकेट वॉलिबॉल बास्केटबॉल एहिसभके हमरा दिश जे छै से काफी प्रचलन अछि